जीअं त मूंखे नंढपण खां ई सिलाई सिखण जो शौक़ु हुओ त मां पढ़ाईअ खां पोइ सिलाई सिखणु वेंदी हुयमि ऐं सिलाई सिखी करे वरी कीअं स्वेटर ठाहिबा आहिनि उणाई कॿी आहे ॿिनि सुअन सां ऐं इहो ऐं टोपियूं कीअं ठाहिबियूं आहिनि पर्सियूं कीअं ठाहिबियूं आहिनि इहो बि सभु सिखियो हुयो त सिलाईअ में सिम्पल सिम्पल बेंटन जीअं पाईपिंग ठाइणु ऐ चूणनि वारी सलवार चूड़ीदार इहे चङा ई पैटर्न मां सिखिया हुआ ऐं उणण जो कमु चङो सिखियो हुओ ऐं उणणु सिखण जे करे मां पंहिंजे सॼे कुटुंब जा स्वेटर पाण पाण उणिंदी हुयमि ऐं ॿारनि जूं टोपियूं बि पाण उणी करंदी हुयमि